हिन्दी भाषा एक बहुत सरल भाषा है लेकिन हिन्दी पूरे भारत में बोली जाती है लेकिन हिन्दी में भी कई प्रकार होते हैं माहौल के हिसाब से लोगों में ये भाषाऍं बँट गई हैं तो लोग जैसे कहते हैं कहीं कहीं ठेठ भाषा बोली जाती है कहीं कहीं जो है खड़ी भाषाऍं बोली जाती हैं और जैसे मान लीजिए गाँव में क्या होता है माहौल उस हिसाब से होता है कि लोग जो है जैसे किसी चीज को बहुत सरल बना देते हैं हम जैसे बोल रहे हैं वहाँ पे लोग जो है जैसे का हो का करा था हो हम लोग इस चीज़ को बाेलते हैं क्या कर रहे हैं आप तो बस यही चीज़ें हैं बस सिमिलर है भाषाऍं थोड़ा सा जो है उसको लोग तोड़ मरोड़कर थोड़ा सा सीधा कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा उसको सिंपल वे में बोल देते हैं कहीं कहीं होता है खइबा जइबा अइबा कहीं कहीं होता है खा लीजिए लीजिए जाइए तो भाषाऍं जो है सब सेम हैं औ सब का अर्थ एक है लेकिन बस ये है कि जो है लोगों के बीच जो है उसको बस अपने आप में कहाँ किस तरह लोग सर्वाइव कर सके आपस में उस तरा से लोग यूज करते हैं और हिन्दी भाषा वैसे भी बहुत ही मतलब सरल भाषा है इसे तो कोई डिनाए नहीं कर सकता उसके बाद जो है जैसे और आप जगहों पे चले जाइए बलिया चले जाइए गाजीपुर चले जाइए बनारस चले जाइए हर जगह की भाषा हिन्दी तो है लेकिन वहाँ अलग हो जाती है थोड़ा सा उसको जो है अपने हिसाब से वो जो है कन्वर्ट कर देते हैं जैसे कहीं कहीं आप जो है वैसा होता है कि बहुत ही ठेठ भाषा भोजपुरी जाते हुए जाइए भोजपुरी में एकदम जो है इस हिसाब से बोलते हैं एकदम आप लोग मूवी देखते हैं गाना सुनते हैं उस हिसाब से वो करते हैं लेकिन शुद्ध तो हिन्दी हिन्दी तो राष्ट्रभाषा है और सबके हिसाब से है सब उसको मानते हैं लेकिन क्या होता है कि उसी भाषा को जो है और सरल बना देने बना दिए हैं लोग बस यही सब चीज़ें है हिन्दी से ही उत्पन्न हुआ है सब जो भी ठेठ भाषा है जो भी डिश्टिक वाइज़ भाषाएँ हैं सब हिन्दी से ही लोग उन्होंने जो है उसको थोड़ा सा जो है अलग कर दिया है मतलब थोड़ा सा उसी में पार्ट कर दिया है एक प्रकार समझिए बस हो गया